आंनि गाहायआ आरिमुनि फेसना जाबाय हिनजावफोरनियाहाय दख'ना आर'नाइ फालि आरो हौवासाफोरनिया गामसा आर'नाइ फालि लोगोसे जोंनि मानसिफोरा गासैबो बर'फोरा जोंनि आर'नाइ आरो दख'नाफोरखौ माखासे बां माखासेयानो नागारनो हमाखै आरो माखासेया माखासेया ग'स्ला लंफेन बायदिसिना गानग्रा बायदिसिना ओन्दै ओन्दै गथ'फ्रा गानो बेबायदिनो जोंनि दख'ना बायदिसिनाफोरखौ जोङो गावनो आखायजों दानानै आर'नाइ बायदिसिना गामसा बायदिसिनाफोरखौ गावसिनि न'आवनो दानानैहाय मोजाङै अरायसम लाखिबाय थायो बेबायदिनो माखासेयाबो बिदिनो दख'नाफोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बेलेग हारिनि मानसिफ्राबो जोंनि बर'फोरनि गान्नाय जोमनायफोरखौ जोबोर मोजां मोनो आरो जोंबो दासिमावबो दख'नाबो बायदिसिना जेराव थांबाबो दख'ना बायदिसिना गानो बेखायनो जों दख'नाखौ जेरावबो थांनानै गोजान गोजान जायगाफोराव आरामसे बयनिबो सिगाङावहाय नुथों आलदा हारिनि थाखाय जोंखौ सिनायनो थाखाय जों दख'नाखौ गानलांनांगौ जायो बेखायनो दख'ना गाननो जोबोर मोजां मोनो